ایک مرتبہ میں کمپیوٹر آپریٹر بھی ہوں میں کمپیوٹر اچھا کے بارے میں مجھے اچھی جانکاری ہے تو میں ایک مرتبہ مس پرنٹ ہو گیا تھا مجھ سے ایک اسکول کا میں امتحان کا جو ہے پرچہ بنا رہا تھا تو تو مجھے مس پرنٹ ہو گیا ششماہی امتحان کی جگہ مجھ سے سالانہ امتحان لکھا گیا تھا جوکہ کافی مطلب غلط ہے اگزام کے لیے بچوں کا مطلب اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو میں نے دیکھا میں نے پہلے پرنٹ کیا اچھے سے پڑھا اس کو پھر اس کے بعد حالانکہ وہ پورا پرنٹ ہو چکا تھا پھر میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ بھائی ایسی بات ہے یہ ایسا ہو گیا ہے اس پہ ایسا تو بھائی نے فوراََ جو ہے مدرسے کے استاد سے بات کی کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے غلطی سے اگر آپ کہیں تو اس کو درست کیا جائے یا ایسے ہی پیپر آپ کو دے دیا جائے آپ اس کو بچوں سے کہہ کے بنوا لیجیے گا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے ہی دے دیجیے تو میں ایسے کرا لوں گا